गेलेनाया जोंनि थाखाय बहद मुलाम्फा होयो जोङो गेलेग्रा बुहुद बेसादफोर दङ जेरखम फुटबल बास्केतबल क्रिकेट बिनिफ्राय बेदमिन्तन खारनाय बारनाय खाबादि ओमफ्राय बिदिनो बुहुद दंबावो आरो ओमफ्राय जोङो गेलेनायजों मुलाम्फा जायो गेलेनानै जों गावखौ सिनायथि होनो हायो गेलेनायजों जो रांबो खामायनो हायो आरो गेलेनांगौबो गेलेबा देहाफ्राबो राफोद मोनो गावखौनो गाव फ्राद फ्रुद ओमफ्राय जोङो सासे गेलेग्रा मोजां गेलेगिरि जानो हायोबा जोङो गामियाबो नाम थागोन ओमफाय राइजोआबो नाम थागोन बिनिफ्राय हादोराबो नाम थागोन